हम बगलमे रहै वला एगो दीदीयेसँ सिलाइ सिखने रहुँ ओ बड नीक जकाँ सिखबैत रहथि खूब नीक जकाँ ओ सिखाइयो दैत रहथि आ एको रति डाँट फटकार नहि करैत रहथि सिखबैत काल खूब समझा समझा कऽ कटौन केना काटल काटल जाइया केना सियल जाइया केना मशीन चलाबै छी सब तरह सब निक जकाँ सिखबैत रहए कोनो तरहक हमरा सिखैमे दिक्कत नहि भेल मुदा जखन हम पहिल बेर सिलु तऽ खुब गड़बड़ भए गेल रहए कपड़ा सेहो खराब भऽ गेल रहए आ सिबैमे सेहो दिक्कत भए गेल रहए सियैके किछो सी दैत रहियै किछो सियैके कतौ सी दैत रहियै कतौ तऽ इ हमर बड यादगार छनि यऽ किए तऽ ओ टाइममे कनी मनी सब हँसियो दैत रहए जे अभी तक नहि सिखलु यऽ पहिल बेर सिलु खराबे भऽ गेल तऽ इसब चीज कनिटा उदासो मन भए जाइत रहए मुदा जब दोसर बेर सिलु तऽ बढ़ नीक सिलु तऽ उहो हमर यादगार छन अछि किए तऽ सब हमर खूब तारीफ केलक रहऽ लोक सब कहए जे आब तऽ हम एकरे सँ सियायब किएकि हम खूब नीक जकाँ सिलु हम ब्लाउज साया सेहो सब सी सकै सी लैत छी आ सिखाबितो छी हमर छोट बहिन सब जे यऽ ओकरो सबके सिखा दै छी जे केना सियल जाइ यऽ केना काटल जाइ यऽ आ हम ई सोचै छी जे जेना हम सिखलु तेनाहिये हम सिखाबु अगर ओ हमरा डाँट फटकार नै करलक तऽ हमहुँ किया ककरो डाँट फटकार कए कऽ सिखायब ओकरो हम निके जकाँ बुझायब जेना ओकरा निक जकाँ ओ बुइझ जाइ जाइसँ हम सिखाबै छी तऽ ओ सब बूझियो जाइया आ ओकरो सबके नीक लागैया ओ सब कहैया जे अहाँ दीदी बढ़ नीक जकाँ सिखबै छी आ ओकर दोस्त सब जे यऽ ओहो सब कहैया जे हमहुँ अहीं सँ सिखब किए तऽ अहाँ नीक जकाँ सिखाबै छी आ हमरा नीक जकाँ बुझबामे आबि जाइया अहाँ जे अपन बहिन सबके सिखाबै छी हम देखै छी तऽ हमहु बुझि जाइ छी तऽ हम जखन सियब तऽ हम आ ओहिके लेल हमरा सिखहे परत तऽ सिखब हम अहींसँ जाही लेल हमरा दिक्कत नहि हाएत किया तऽ बुझले यऽ सब अहाँके तारीफो करै यऽ जे ओ बढ़ निक जकाँ सिखबैतो छै आ सियतो बढ़ सुन्दर सँ यऽ